आमच्या वाठारांतल्या लोकांचें मानसीक भलायकी जागृताय निर्माण करपाक खातीर खेळा क्षेत्रान खूब कार्यक्रम चलतात कार्यशाळा आनी परिसंवाद खेळगडे प्रशिक्षक आनी आदार कर्मचाऱ्यांक मानसीक भलायकेच्या प्रश्ना विशीं समाकाल घेवपाचे रणनिथी आनी उपलब्ध साधनां विशीं शिक्षण दिवपा खातीर कार्यशाळा आनी परिसंवाद घडोवन हाडप सोयरे वक्ते मानसीक भलायकी वेवसायीक मानसीक भलायकेच्या आव्हानांचो अणभव घेतल्यान आदल्या खेळगड्यांक वा पुरस्कृत्यांक आपल्या कथा आनी कथादृष्टी सांगपाक आपोवप प्रशिक्षण सत्रां खेळगड्यांक आनी प्रशिक्षकांक नेमान प्रशिक्षण सत्रांत मानसीक भलायकी शिक्षण एकठांय करून जागृताय वाडोवप आनी कलंक करप ऑनलायन साधनां खेळां मळ्यार मानसीक भलायकेचेर लक्ष केंद्रीत केल्ले लेख व्हिडियो आनी पॉडकास्ट अशे ऑनलायन संवसाधन तयार करप जे खेळगडे प्रशिक्षक आनी ग्राहक समाजाक मेळटात आदारगट खेळगडे अश्याच आव्हानाक तोंड दिवपी समस्यांक जोडपाक शकतात आनी सुरक्षीत आनी आदार दिवपी वातावरणांत अणभव वांटून घेवूंक शकता अशे आदारगट स्थापन करप तपासणी आनी मुल्यांकन संघर्ष करपी खेळागड्यांक वळखूपाक आनी योग्य आदार आनी हस्तक्षेप दिवपाक नेमान मानसीक भलायकेची तपासणी आनी मुल्यांकन करप धोरणां आऩी शिश्टाचार मानसीक भलायकेक चालना दिवपा खातीर खेळा संघटना भितर धोरणां आनी प्रोटोकॉल चालीक लावप तातूंत मानसीक भलायकेच्या प्रस्नांक तोंड दिवपा खातीर मार्गदर्शन तत्वां आनी आदार सेवांचो वापर करप हांचो आस्पाव जाता